आंनि निगेटिभ एक्सपिरियेन्स आनो जादों फेस क्रिम जायनि नामा जाहैबाय फेयार हेन्साम आं बे फेर हेन्साम क्रिमखौ हबेयाव थानाय बेंटल दखाननिफ्राय आदै अजयनि गलानिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन